हँ हेलो हँ भैया प्रणाम हँ हमरा आमके पेड़ खरिदबाके छलैया प्रणाम केना की छै किछु कहबै कनि केना कि केना की भाव दइ छियै की रेट लगबैत छियै बहुत दाम कहैत छियै लेकिन अहाँ कनि हिसाब किताबसँ कनि कहियौ नर्सरी पर अइ बीचक भाव कहबै तहन एबै की आबि कऽ फेर आपस जयबै अरे हमरा तऽ लेबऽके बहुत पेड़ पौधा लेबऽके से बगाने लेबऽके अइ मुजह ई कहाँ अहाँकेँ नर्सरी अइ हँ ठीक ठीक छै तऽ हम अबैत छी नहि कनि हिसाब किताबसँ लगबियौ भाव कनि

ई कथी कथीके पेड़ रखैत छियै ठीक ठीक छै तऽ हम अबैत छी ओन्नीसँ आबि कऽ बतियाइत छी अहाँ लग ठीक ठीक छै ठीक छै ठीक छै तऽ हम सब अबैत छी हँ अपने रहबै ओहिठाम हम सब आबि रहल छी हमरा बहुत पेड़ चाही बगान लगाबऽ के अइ हमरा हूँ हूँ ठीक ठीऽक छै ठीक छै तऽ हम अबैत छी अबैत छी हम शाम तक पाँच पाँच बजे तक चारि बजे तक अबैत छी कि डिस्काउन्ट देल जेतै से कहबै तहन ने हँ तऽ की डिस्काउन्ट देबै अपने से कहबै तहन ने ठीक छै ठीक छै ठीक